जय झूलेलाल मां महाराष्ट्र जे थाणा जिले में उल्हास नगर पंज कैंप में रहंदो आहियां ऐं मुंहिंजे घर जे चइनि पासनि खां मंदरु आहिनि ऐं मुंहिंजे घर जे पासे चालीहो मंदरु आहे जिते चालीह ॾींहं ई झूलेलाल भॻवान जो विर्तु रखियो वेंदो आहे ऐं चोवीह कलाक लंगरु हूंदो आहे ऐं माण्हू पंहिंजी श्रद्धा सांं विर्तु रखंदा आहिनि ऐं जेके विर्तु न रखी सघंदा आहिनि उहे कचो विर्तु रखंदा आहिनि ऐं मुंहिंजे घर जे ॿिए पासे सामे एस वी एस वसण शाह मंदरु आहे ऐं घर मुंहिंजे घर जे टे पासे स्वामी शांति प्रकाश मंदरु ऐं गऊशाला आहे ऐं स्वामी शांति प्रकाश धर्मशाला बि आहे जंहिंमें वॾी उमिरि जा माण्हू उते रहंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे विंदुर लाइ पासे में नंढी गऊशाला बि ठाही वई आहे जंहिंमें उहे शाम जो निकरी करे गायुनि खे गाहु वग़ैरह बि खाराईंदा आहिनि ऐं मुंहिंजे घर जे चोथें पासे प्राचीन शिव मंदरु आहे